ہیلو ہاں گوڈ فوڈ کیٹرس کا نمبر ہے نا یہ ایکچولی میں اپنی برتھ ڈے پارٹی پلان کر رہی تھی تو مجھے آپ کو مینیو پتہ چل سکتا ہے لائک مجھے دو اسٹارٹر ایک مین کورس اور ایک ڈیزرٹ ایسا کچھ چاہیے اوکے تو آپ مجھے میرا آپ کا مینیو بتا دیجیے نا پلیز اوکے تو یہ اسٹارٹر کے آئٹمس تھے تو مجھے اسٹارٹر کے آئٹمز میں ملائی تکہ اور چکن سکسٹی فائف یہ دو کر دیجیے یا پھر ایک منٹ آپ کے پاس چیز رول ہوگا تو وہ چیز رول کر دیجیے اور مین کورس میں آپ کے پاس کیا ہے مطلب مغلئی یا تھوڑا چائینز یا اٹالین کائنڈ آف تھنگ ٹھیک ہے تو پھر مجھے آئی گیس بریانی چکن سکسٹی فائف کی وہ کر دیجیے اور ڈیزرٹ میں ٹھیک ہے ڈیزرٹ میں مجھے رس گلا چلے گا تو آپ کی بیسٹ ڈش کون سی ہے لائک ڈیزرٹ میں یا اسٹاٹر میں ٹھیک ہے ملائی تکہ اور کیا ریٹے ریٹ جائیں گی اس کی پوری پلیٹ کی پر پرسن یا مجھے کتنا کاسٹنگ ہوگا تو ٹھیک ہے میں آپ کو پھر یہ اماؤنٹ آن لائن پے کر دوں گی اور آپ کا مجھے فون پے کا نمبر سینڈ کر دیجیے گا پلیز اور آپ شپّنگ کرتے ہو لائک آپ مجھے گھر تک پہونچا کے دے سکتے ہو کھانا ٹھیک ہے اور میری آپ سے یہ بھی ریکویسٹ رہے گی کہ کھانا گرم رہنا چاہیے اور آپ اس میں زیادہ تر فریش چیزوں کا استعمال کریے لائک فریش چکن فریش دہی فریش سب کچھ فریش چاہیے مجھے اور سیلیڈ بھی ہونا چاہیے سیلیڈ بھی فریش دہی کے اندر فریش ویجیٹبلس میں بنا رہنا چاہیے اور تھوڑا کم اسپائسی ہونا چاہیے اس میں چلی پاؤڈر کا کنٹنٹ تھوڑا کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے فر ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے میرا آڈر آئی گیس ٹونٹی تھرڈ کو چاہیے ٹونٹی تھرڈ ڈسمبر کو ٹھیک ہے تھینک یو